हँ हेलो हँ प्रणाम प्रणाम घुमै लए हँ बाहर सऽ आयल छियै आयब आबू ने यहाँ बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं मन्दिर सब छै नीक जगह छै घुमि फिर लिअ बातचीत कए लिअ हॅं अररिया जिलामे बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं मन्दिर सब छै घुमि फिर लिअ कए लियऽ देख सुनि लिअ जगह नीक छै खरीद लिअ जे सब लेनाइ देनाइ यऽ एतऽ बहुत आइटम मिलै छै बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं चीज मिलै छै खाउ लिअ कीनू सबकिछु छै बाहर सऽ आयल छियै तऽ अपन करू सब छै देखै मन्दिर छै कली मन्दिर छै भगवती मन्दिर छै भोला बाबाके मन्दिर छै सब कए सकै छियै जल ढारि सकै छियै अहाँके जे जे जतऽ जतऽ घुमनाइ यऽ घुमि लिअ आबि जाउ घुमा फिरा देब फेर गाड़ी पकड़ाए देब टाइम निकालऽ पड़तै ने टाइम देल देब पड़ै छै टाइम निकालि कऽ अपन अहूँ टाइम निकालू अहूँ टाइम निकालिके अपन घुमाए फिराए कऽ रहतै सब किछु कए कऽ घुमा फिराए कऽ सब देख सुनि कऽ जाहि गलीमे जेबै ओहि पार्क छै एहि सब देखय वला छै पार्क छै पार्कमे अपन खिलौना सब लागल छै घुमि सकै छियै राखि सकै छियै हँ सबकिछुके सुबिधा छै इतना छै सब छै आ तऽ पार्क लागल ओहि पार्कमे जे जे मिलतै से से सब छै अररिया जिलामे तऽ बहुत बढ़िऑं अच्छा अच्छा समान छै जे देना लेना छै लए लिअ घर लए जाउ बच्चा सबके देखाउ आबि जाउ घुमैके छै जेतना दिन घुमबै सब घुमै लए आयल छियै तऽ सब दिना घुमू टाइम लिअ देखियौ टाइम अहाँके घुमैके छै एक महीना तऽ एक महीना घुमि जाउ दू महीनाके टाइम छै तऽ दस दिनके टाइम निकालि कऽ आबि जाउ ठीक छै हँ ठीक छै ठीक छै